शिक्षा खे बचाइणु रखण लाइ बाल संस्कार शिविर लगाए वेंदो आहे जंहिंमें सिंधी पढ़ंदा आहिनि सिंधी चंवदा आहिनि ऐं सिंधीयुनि में ॻाल्हाईंदा आहिनि ऐं कई तरह जा मेला बि लगाया वेंदा आहिनि जंहिं करे आम माण्हू बि सवली तरह सां जुड़ी वेंदो आहे ऐं सिंधी ॻाल्हाइणु सिखी वेंदो